पहिले तऽ पुरान फिलिम चलै छल ओ हमरा बड्ड नीक लगै छलै जेना दिलीप कुमारके भेल गङ्गा जमुना हेँ एहिसबमेका गाना मधुमती ईसब जे छै से फिलिम बड़ा नीक छल हुनकर अथी कएल तकर बाद जे छै से गामपर अएलाके बाद किरकेटके सेहो बड्ड हमरा पसन्द अछि किरकेट देखै छलहुँ हँ जाकऽ कीर्तन कीर अथी देखलहुँ ओकर बाद जे साँझ पड़ल तऽ अपन जे छै से ई भजन कीर्तनवलासँ तऽ प्रेम अछिए भगवानके भजन गएलहुँ सङ्ग सङ्ग अपन कीर्तन भेल सङ्गी साथी सब बैठल रहल हेँ तऽ ईसब हमरा बड़ा आनन्द लगैए कोनो तेहन धार्मिक फिलिमो जे छै से सब मिलिकऽ बैठलहुँ तऽ ओहो हमरा बड्ड नीक लागैए सामाजिक फिलिम आइकाल्हि तऽ फिलिम हमरा अनुसार नहि बनि रहल तेहन एहि दुआरेसँ एखन तऽ हमरा पहिलुका फिलिम जेसब जे अ अमानुष भेल जेना हेँ देवानन्दके जॉनी मेरा नाम भेल ईसब फिलिमके हम बहुत हमरा जे छै से सुनैमे देखैमे सब बहुत बढ़िआँ लगै छल हुनकर कएगो गीतो हम सिखने रही हुँ पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले इहो गीत हमरा बड़ा प्रेम लागल देवानन्द ओहिमे हीरो छलथि हँ तऽ ईसब हमरा बड़ा नीक लगै छलै हम स्टेजोपर गबै छलहुँ ओना तऽ सङ्गीतसँ हमरा बड़ा प्रेम अइ हेँ एखनो तक अछि लेकिन आब तऽ हम कएक मतलब भगवतीके गीत जादेतर गएलहुँ आओर ओहिमे रुचि रखै छी हेँ भजन कीर्तन कतहु भेल तऽ हम जाइ छी आओर अपन गएलहुँ आओर सबगोटे मिलिकऽ अपन परसाद भेटल लास्टमे इएहमे हमर रुचि अछि